ہمارے دن کی غذا میں گیہوں ہے آٹا ہے گیہوں کا آٹا ہے چاول ہے دال ہے کبھی کبھی دوسری ہری سبزیاں ہیں جو ہمارے صحت کے لیے بہت متوازن ہوتی ہیں ہماری اور متوازن متوازن غذائیں صحت کو بہت اچھے سے فائدہ پہنچاتی ہیں اس کو اس کے اچھے اثرات بدن پہ مرتب ہوتے ہیں اور ہمارے علاقے میں یہ چاول اور دیگر اناج اچھے معیار کے ملتے ہیں جو ہمارے صحت کے لیے بہت فائدے مند اور مفید ثابت ہوتے ہیں